हैलो जी सर जी सर बोलिए हाँ हाँ अच्छा अच्छा

जी सर मशरूम चलेगा पच्चीस रुपये किलो ठीक है परवल है अस्सी रुपये किलो कितना हैलो भिन भिंडी दो सौ रुपये की अभी रेट डाउन है गर्मी आ गया नहीं देख रहे हैं

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सर अभी सब्ज़ी में परवल भी है क्या

मशरूम दीजिएगा और अच्छा अच्छा क्या रेट में दीजिएगा कुछ रेट ओट कम करके बता दीजिए ना अच्छा तो फिर आना पड़ेगा माल देखने के लिए कि भेज दीजिएगा सैंपल भेज दीजिएगा अच्छा और फिर इसके लिए तो फिर हमको अछि करना होगा सैंपल भेज दीजिएगा अच्छा अच्छा ठीक है हम चेक करते हैं और कोई सब्ज़ी वब्जी वाले और कोई बगल में किसान उसान नहीं है जो कि परवल वरवल रखते होंगे मिल जाएगा भिंडी अभी अभी समय है हरियाली हरा सब्ज़ी का ना इसलिए ज़्यादातर अभी डिमांड है हरा सब्ज़ी का मार्केट में किसका कर दीजिएगा दोनों कितना आपका कितना निकल जाता है एक दिन का अच्छा जितना होगा उतना दे दीजिएगा माल अच्छा नहीं एक्चुअली मेरे पास जो है दो तीन जगह दुकान है ठीक है हाँ एक हाजीपुर में एक मुज़फ़्फ़रपुर में है और ऑर्डर बता भेज दीजिएगा हाँ पैसा कि देना है हाँ ठीक है कीजिए कॉल बाद में ठीक